टेक्नोलॉजी से हिंदी भाषा का बहुत विकास हुआ है टेक्नोलॉजी से जैसे कि इंग्लिश में जो कुछ भी आता है उसको हम हिंदी में परिवर्तित कर के पढ़ लेते हैं टेक्नोलॉजी से हम हर काम टेक्नोलॉजी द्वारा होता है टेक्नोलॉजी से लोग कहीं से कहीं बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी से जैसे कि जो भी हम बोलते हैं वो रेकोर्ड तुरंत हो जाते है भोइस द्वारा टाइपिंग हो जाती है हम जितना तेज़ी से बोलेंगे उतनी तेज़ी से टाइपिंग हो जाती है टेक्नोलॉजी हिंदी भाषा का उपयोग से भी होती है टेक्नोलॉजी हिंदी में परिवर्तित इंग्लिश को हिंदी में परिवर्तित कर देती है उसको हम हिंदी में कर के पढ़ लेते हैं टेक्नोलॉजी युग में बहुत सारे काम टेक्नोलॉजी द्वारा जैसे कि इंग्लिश में उसको हम हिंदी में परिवर्तित कर के उसको पड़ पढ़ लेते हैं और उससे काम करते हैं टेक्नोलॉजी से बहुत सारे काम होते हैं